आं ओह बोसोतथाम बोसोरब्रैनि उनाव उनाव फ्राइनो आं दौरि खामानि मावदो बे दौरि मावनायाव दारमानि आख गुरु हिसाबै आंनिनो बिदा धनेस्वर गयारी होन्दोमोन बिथाङा रुंसारि जालांबाय दा बिनो आंखो बुहुत सिखाइदो दौरिफइखे आरो ओह खिसुमान ओह खिसुमान बाथ्राफोरखो बुजायोमोन आरो आंखो दौरिनि फइखे दा आं हदाइ दौरि जानानै आंनि देहाखौ बोल' मोजां मोनदो लोमजानाय साजानाय मोजां मोनदो आरो दैलिग आं बे मन्दिराव आं साथि लगायबाय थायो आरो आरो किसुमान ओह फारासित गाननाय उरि गाननाय बेफोरखो आंनि बिदायानो गुरुवानो सिखाइलांदो दे बे मथेनो आं माबायो दौरि खामानि मावो आरो हाबा फोरबो गोथार जुलिनि हाबायावबो आं दौरि जानानै हाबाखो दानो गोथार जुलिनि थाखाय थाङो थांनानै लिंलाङो बेयाव गोथार जुलि बेयो आङो हाबाखो दानो आरो दौरि हिसाबै दा किसुमान ओह बाथौनि दैखो आं हदाय मंगलबार मंगलबार फैनानै बै गामिनिनो मन्दिराव मोनाब्लि समाव आं बाथौ लगाय फैयो आरो बाथौआ जोंनि बर'नि गुबै धोरमो बे धरम'वाव खोह आं गारा धरम'वा बिबिन्न' दङ ख्रिष्टान दं ओह नकुल दं बाथौ दं ब्रह्म दं बायदिसिना ओह जिशुखिस्ट' धरम' दं आरो मसलमाननि धरम' दं बिबिन्न' धरम' मात्र जोंनिया बर' हिसाबै गुबै धरम'आ बाथौ धरम' बे बाथौवाव आं आं गारनो हाया सलिनो हानायावलागि आं बे बाथौवावनो दौरि जागोन आरो गामिनि मानसिया आंखो गारखाया दासिमबो गारगोन होन्नानै बुङा आं सोलायनो नागिदोंमोन बे मथे सोलायथ'वाखै